जीअं त असां जानवरनि खे घणेई प्यारु कंदा आहियूं ऐं जानवरनि खे खाराइणु पीआरण में को बि कमी न रखंदा आहियूं जीअं असां जे घरु हिकिड़ी ॿिली पालियलु आहे जंहिंजो नालो परी आहे हुन खे असां सॼो टे बार पूरे ॾींहं में खीरु ॾींदा आहियूं ऐं विच में जॾहिं बि हुअ घुरंदी आहे हुन खे असां खीरु ऐं उन में टोश ॿोरे ॾींदा आहियूं त अगरि तव्हां गांइ पालियो या ॿकिरी पालियो हुन खे हुंअ ई आह आहारु ॾिजे जेको हुन खे पसंदि हुजेसि जीअं त चाड़ो फुलिको हीउ सभई